हैल्लो सर केह् हाल ऐ थुआढ़े मैं वी ठीक ते मैं थुआढ़ी पर्सनल डिजाइनर बोल्लानी ऐं

हांजी ते साढ़े कोल ना समान आई गेदा हा जेह्ड़ा तुस आक्खा दे हे ना थोह्ड़े दिन पैह्ले पुच्छेआ हा ते हां बड्डे टीवी एल ई डी आई दियां ते कन्नै सोफे वी ऐं बैड वी ऐं ते पर्दे पुर्दे वी आई गेदे और कन्नै फोटो फ्रेम वी आए दे ऐं सारा समान आए दा ऐ हां एल ई डी बड़ी अच्छी आई दी ऐ इक बड्डी आह्ली ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ी शैल थोई जानी

ठीक ऐ ठीक ऐ मैं भेजी ओड़नी आं हू'न गै भेजां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ओके